राम राम सर मैं ये पूछ रहा था कि भिंडी क्या भाव है आपके पास अच्छा और गोभी अच्छा भिंडी गोभी और ये क्या भाव पड़ेगा आपके यहाँ रतालू ये इतना महँगा क्यों है तो देखो ये इतना महँगा आप बोल रहे हो चलो ठीक है आप बोल रहे हैं कि आपके यहाँ कर्मचारी लगे हैं काम करने के लिए वो सब ठीक है इन चीज़ों में सब मेहनत लगती है लेकिन दाम भी तो होना चाहिए हम जैसे आपसे खरीदेंगे साथ में तो हम आगे चल के इसका क्या दाम रखेंगे हम भी तो बेचेंगे नहीं नहीं ये बात नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ जैसे आप साठ रूपए चलो ठीक है बात मान रहे हैं हमने आपको साठ में खरीद लिया लेकिन हमें क्या भाव रखेंगे इसका पब्लिक हमसे नहीं खरीदेगी तो हम अपने किलो दो किलो तो ले नहीं रहे अपने घर में बनाने के लिए बेचने के लिए ले रहे हैं तो कुछ तो आपको कम करना पड़ेगा ही जैसे हमें चलो अच्छा और टमाटर एक सौ अस्सी तो बहुत महँगा है कैरेट है या फिर किलो में हैं अच्छा चल ठीक है फिर भी हमारा मुनाफा हो जाएगा और ये कद्दू अच्छा तो फिर ये हमारा ओर्डर ले लीजिए लिखो बीस किलो तो गोभी और पचास किलो ये कद्दू ये रतालू और बीस किलो टमाटर और ये बैंगन अच्छा और मिर्च हरी है या लाल और लाल नहीं मिलेंगी अच्छा तो ऐसा करो बीस बीस किलो हरी और लाल दोनों कर दियो और पैक कर दियो और मेरा नाम हरीश चंद और नंबर मैं आपके बात कर ही रहा हूँ इस पर आप कॉल कर लेना मैं गाड़ी भेज दूँगा अपनी गाड़ी है उसमें आप लोड करवा देना और मैं पैसे फोनपे पे या अकाउंट में डाल दूँगा नहीं आप क्यों नहीं करवाते उनको तो कितना लेंगे ठीक है तो सर आप करवा देना